जूनागढ़ में सड़क ऐं रेल्वे परिवहन सभिनिनि खे सस्ता ऐं सुठा लॻंदा आहिनि आम आदमी लाइ रेल्वे हिकदमि सस्ती सुठी ऐं झटि पंहिंजी जॻह ते पहुचाइण जो हिकु साधनु आहे जो ट्रेन पंहिंजे समय जे हिसाबु सां न हले या फिर लेट अचे त मुसाफ़री में मुश्किल थींदी आहे टाइम ते पाण खे जिते पहुचणो हूंदो आहे उते पहुची सघंदा न आहियूं ॿियों त रोड परिवहन ते बसूं ऐं कारूं हलंदियूं आहिनि पर अॼुकल्ह जा रोड ॾाढा ई ख़राबु हालति में आहिनि हिनजे करे ट्राफ़िक जाम बि थींदो आहे ऐं समय सर जिते पहुचणो हूंदो आहे उते पाण पहुची सघंदा न आहियूं हिनजे करे मूंखे परिवहन में पाण खे रेल्वे ऐं सड़क त मिलंदी आहे पर हुनजा नुक़सान बि पाण खे चङा थींदा आहिनि